دیہی لوگوں کی زندگی میں کھیل کود کی مدد سے دیہی نوجوانوں کی ہمہ گیر ترقی میں مدد ملے گی وہ قواعد ٹیم کے ساتھیوں اور مخالفین کا احترام کرنا بھی سیکھیں گے دیہی علاقوں میں کھیلوں کی کوچنگ انہیں مثبت سماجی ہنر قاعدانہ خصوصیات تعاون پر مبنی فطرت خودآگاہی اور تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی بھی سکھائیں گے مناسب کوچنگ دیہی نوجوانوں کو ہنرمند کھلاڑی بننے اور بعد میں قومی اور بین الاقوامی سطح پرکھیلنے میں مدد دے سکتی ہے اس سے ان کی مالی حالت بھی بہتر ہوگی دیہی علاقوں میں کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد بچوں کو میدان کے اندر اور باہر مدد کرے گا کیوںکہ وہ اپنی کامیابی اور ناکامی سے سیکھیں گے کھیلوں کے تجربات دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو مثبت خوداعتمادی پیدا کرنے اورترقی دینے میں مدد کریں گے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی ان میں کمی ہے